जी हाँ मैं इस दुनिया के पाँच प्रमुख देशों का नाम बता सकता हूँ भारत अमेरिका स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान एवम बंग्लादेश